हा जी आर के गार्मेंट्स मां पियो गाल्हायां मां जय झूलेलाल अच्छा तव्हांजो तव्हांजो बुटीक किथे आहे अच्छा त तव्हांखे हिक भेरो दुकान ते अचिणो पवंदो जॾहिं वैराएटी ॾिसिणी आहे सॼी त न असांजो कमु सॼो होलसेल जो ई आहे ऐं सॼी अजमेर में सप्लाई असांजी न न बिल्कुलु न्यू वैराइटी हर हफ़्ते नईं वैराइटी ईंदी आहे असां

घटि में घटि भई असांजी छाहे होलसेल में तव्हांखे सेट जे हिसाबु सां कमु मालु मिलंदो जीअं जंहिं में एल साइज़ मीडिअम साइज़ एक्सेल साइज़ टे साइज़ूं हिक शेड में पोइ टई पूरो शेट खणणो पवंदो तव्हांखे

हा न न हर सेट जा टे पीस खणणा पवंदा तव्हांखे न त होलसेल रेट में होलसेल रेट में हुनजो रिटेल रेट तव्हांजी हुन शइ जे मथां लिखियल आहे तव्हां हुन रेट ते विकिणी सघो था असांजो जेको रेट आहे तव्हां ॾिसंदा एम आर पी खां तव्हांखे फ़िफ़्टी परसेंट रेट ते ॾींदासीं तव्हां वटि फ़िफ़्टी परसेंट जो मार्जिन आहे तव्हां हुन ग्राहक खे फ़िफ़्टी परसेंट वसूल करे सघो था असांजी वैराएटी त जाम माण्हू कुझु हर हफ़्ते नई वैराएटी ईंदी आहे ऐं असांजी सूरत अहमदाबाद सभिनी तरफ़ सां वैराइटी ईंदी आहे हिक भेरो तव्हां दुकान ते अचो हिक बार ॾिसी वञो तव्हां हुनखां पोइ तव्हांखे जेकी बि नई वैराइटी ईंदी आहे तव्हांखे वॉट्सएप ते मोकिले लाईंदासीं न न उहो सॼो बिजनिस अॼुकल्ह वॉट्सएप सां थी वियो आहे हिक भेरो तव्हां अची ॾिसो हुनखां पोइ तव्हांखे जेकी नई वैराएटी ईंदी हुनजी डिटेल तव्हांखे वॉट्सएप ते ॾेई छॾंदासीं असां सुबुह जो ॾहें खां राति जो नवें ताईं

ठीकु जय झूलेलाल